एक्चुवेलि सुबुंफोरनि थाखाय देहा फाहामथायनि खाबुफोरखौ मोननो हानाया बाङाय गोरलैयानो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव मानो होनोब्ला जोंहा गोबां हस्पिटाल बायदि रोखोमनि देहा फाहामसालिफोरखौ ओंखारनायखौ जों नुनो मोनबाय बेबायदिनो सरकारि देहा फाहामसालिबो जोंनियाव दङ बांसिनानो सरकारि देहा फाहामसालियाव थाङो जायहा थाखा फैसा गैबाङा बेफोरबायदि सुबुंफोरा सरकारि हस्पिटालाव थाङो बेयाव सरकारि हस्पिटालाव थांनानै बिथांमोना देहा फाहामथायखौ लाहैयो आरो बेयाव फाहामथाय लाहैनाय समाव मोजाङानो जायो बेबायदिनो जोंनि जिल्लायाव सरकारि हस्पिटाल होननानै बुंब्ला जोंहा काजोलगावआव दङ जे एस बि हस्पिटाल बेयावबो फाहामथायखौ मोजाङैनो होयो आरो मोजाङैनो फाहामो मोजाङैनो आबाद लायो बांसिन सुबुंफोरानो काजोलगाव एरियाआव थानाय बांसिन सुबुंफोरानो बेमार आजार एबा लोमजा साजानाय जायोब्ला बेवहाय थांनानै बिसोरो फाहामथायखौ लाहैयो बेबायदिनो देहा फाहामथाय लानायाव जोंनि चिरां जिल्लायाव गोरलैयानो बांसिन सुबुंफोरानो गामि ओनसोलाव बाङाय गोबां बाङाय साख्रिगोनां सुबुंफोरा खम जायो बेबायदिनो बांसिनानो गोरिब न'खरनि जायो बेवहाय गोबां फाहामसालि गिदिर गिदिर एबा प्राइभेट हस्पिटालाव थांनो हाया जायो बेबायदिनो बेनि थाखायनो बिसोरो सरकारि देहा फाहामसालियाव थांनानै बिसोरो फाहामथायखौ लाहैयो